हैलो हां जी अछा अछा हा हा असांजे बैंक में आहे इहा फेसेलिटी तव्हांजो नालो पहिरीं हा तव्हां किथां था ॻाल्हायो

हा अछा त तव्हांखे घणो लोन खपे हा हा एजुकेशन लोन में गोल्ड जी फेसेलिटी न थींदी आहे तव्हांखे लोन ई मिलंदो डाइरेक्ट तव्हांजो ॿारु क ह छा पढ़णु वेंदो ॿाहिरि अछा कहिड़े शहरु वेंदो अछा न न एजुकेशन लोन तमामु सुठो निकितो अथव अॼुकल्ह ॿारनि जे लाइ ॿारनि जो फ्यूचर थो ठहे ऐं इनमें इंट्रेस्ट बि काफ़ी घटि लॻंदो न इन एजुकेशन लोन में हिकु ॿियो बि तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो आहे ॿ साल एजुकेशन लोन तव्हां न भरिणो आहे जॾहिं ॿारु कमाइणु चालू करे ॿीं टीं सालें जी पढ़ाई पूरे करे हू पंहिंजी पघार मां ई कटाईंदो त एजुकेशन लोन तव्हांखे ॾाढो फ़ाइदो कंदो अछा एजुकेशन लोन तव्हांजे ॿार जा ऐं तव्हांजा डाक्यूमेंट्स लॻंदा क्लास क किथे तो किथे तो पढ़ण वञे उनजी विज़ा आधार कार्ड पेन कार्ड इंकम टेक्स फाइल लॻंदी असांखे सभिनी जा सभु इहे लॻंदा आधार कार्ड पेन कार्ड तव्हां बि ममी पप्पा जा ऐं तव्हांजे ॿार जा किथे थो पढ़णु वञे छा थो पढ़े असांखे कुझु पेपर वर्क करिणा पवंदा कम्पलीट पहिरियों इहो प्रोसेस महीनो महीनो लॻी वेंदो हा लोन हा इंक्वारी थींदी तव्हांजी सॼी पोइ तव्हांखे लोन मिलंदो जेतिरो जल्दी थी सघियो असां कराए ॾींदासीं न न न हींअर केरु बि तव्हां जे घरु ते न ईंदो सॼो प्रोसिजर थी वेंदो तंहिंखां पोइ लोन पास थींदो तंहिंखां पोइ ॿ साल सैलेरी खां पोइ ई एम आई चालू था कराए सघो हा अॼुकल्ह एॾुकेशन लोन मे इहा फेसेलिटी निकिती आहे त सैलेरी खां पोइ ॿारु टे ॿारु कमाए पंहिंजे पघारु मां ई उहो कटाए लोन हा उहो सुठी ॾाढी इहा हिकु स्कीम आहे हा हा ॾाढी सुठी हिकु एजुकेशन में तव्हांखे सभु तमामु सुठो फ़ाइदो पवंदो ॿारु जो फ्यूचर बि ठही वेंदव ऐं तमामु सुठी पर्सेंटेज ते तव्हांखे हिते लोन मिलंदो घटि में घटि पर्सेंटेज आहे ॾह पंदरहां साल जी लोन हलंदो साल ॿ साल पहिरियों छूट बि मिलंदी ॾाढा फ़ाइदा अथव असांजे हिनमें हा जी तव्हां अचण खां अॻु हिकु पहिरियों फोन करे अचिजो सुबुह जो ई ह मुंहिंजो नलो लविना भाटिया आहे तव्हां सिधो अंदरि मैनेजर जे रूम मे ई अचिजो ॻाल्हाइण मां तव्हांखे वधीक अॻियां समुझाईंदमि तव्हां जो कमु जेतिरो जल्दी थी सघे असां कराइण जी कोशिशि कंदासे तव्हां पेपर खणी अचिजो पंहिंजा हां जय झूलेलाल